हाँ हमारे इलाक़े के बच्चे इस्कूलों के दौड़ लगाने में व्यस्थ रहते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं स्कूलों में दौड़ लगाने के प्रतियोगिता जीतने के लिए और प्रतियोगिता जीतने में वह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि दौड़ करने से उनका स्वास्थ्य स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनको हृदय की गति भी कम हो जाती है तो उनको कुशलता मिलती है दौड़ लगाने से और काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं वो और